आबादाव जों गोबां रोखोमै सोलायनायखौ नुनो मोनदों गोदोनि दिनाव माबायदिमोन आरो दानि दिनाव माबायदिमोन जोङो बेफोरखौ सोलायनाय नुदों गोबां रोखोमाव जेरै गोदोनि दिनाव मोसौजों हालौनायनि हालौनायनि फ्रायनो गोदोनि दिनाव मोसौजों हालौनायनिफ्राय जोङो दायो ट्रेक्टर आरो टेक्टरफोरखौ जों बाहायनाय मोनदों लोगोसे ट्रेक्टर हालौनानै जोङो नांगौ बोथोरजों लोगोसे गोरोबनानै जोङो गाइनो हायो आबादखौ माइ आबादखौ आरो जोङो माइ आबाद माइ आबाद मावखांनानैबो जोङो माइ थिखांनाय समाव जोङो आखाइजों हायालासिनो जोङो मेचिन गोदान टेकनिक मेचिनजों जों हानानै मेचिनजोंनो जोङो नांगौ समाव थि रोखोमै जोङो माराफोरखौ होनानै लानो हायो आरो बिदिनो जोङो गोबां रोखोमाव सोलायनायखौ नुनो मोनदों दा